साढ़ै इत्थे करेले बनांदे न करेले बनांदे कि'यां कि पैह्लें उनेंगी कटदे फ्ही उनेंई लून लाइयै रखदे

फ्ही उं'दा मसाला बनांदे लहसून प्याज होर जो बी मसाला सारा कुछ हल्दी नमक मिर्ची सारा कुछ पाइयै ओह्दा मसाला उसी ओह्दे मिक्सी बिच्च गरैंड कीता जंदा फ्ही उसी इक प्लेट बिच्च कड्ढियै फ्ही थोह्ड़ा हारा तेल लेइयै कड़ाई बिच्च उसी मसाले गी फ्राई करदे फ्ही ओह् उसी मसाले गी कड्ढियै जेह्ड़े करेले असें फ्राई करियै रक्खे दे होंदे ओह्दे बिच्च उसी मसाले गी भरदे होर इक बारी फिर कड़ाई बिच्च तेल पाइयै उनेंई फिरी तड़का मारदे होर गैस सिम्म रखदे फिर थोह्ड़ा देर उसी खट्टियै रखदे फ्ही ओह् साढ़े करेले बनी त्यार होई जंदे